हँ ड्राइवर साहब आँ हम जजुआरसँ बजैत छी जजुआर से अहाँ ड्राइवर साहब छियै ने हमरा कनिका नेपाल जाइके अइ ई जनकपुर जे मेला लागल छै कत्तेक पाइ लेबै बस ओएह दश पन्द्रह दश पन्द्रह गोरा दश पन्द्रहे गो आदमी छियै तऽ दश हजार छै राम नहि हँ तऽ दश हजार लगतै अरे परती

से नहि केलियै दश हजार से नहि मुदा ओ जे कहने छलखिन ने एगो गाड़ी बला से आओर पुछने छलियै ने तऽ हुन कहने छलखिनऽ कि जे अरे हमरा तऽ आदमी जे ओहिमे नहि जोड़ऽके अइ हमरा तऽ अहाँकेँ रिजर्व करऽके अइ ने बस यहाँ से माता जानकीके पहिले दर्शन करबाउ आओर वहाँ पर से सीतामढ़ी सीतामढ़ी जयबै वहाँ पर से तब नेपालके जयबै जनकपुर धाम छै दू तीन दिन कत्तऽ लगैत छै देखैत छियै तीन दिनमे तऽ बेसी नहि लगैत छै हँ दू दिन तऽ लागि जाइत छै दू तीन दिन तऽ लागि जाइत छै आउ दश हजार रुपआ तऽ हम देखैत छियै दोसरे गाड़ीबला से पूछैत छियै एक तरफ जब हमरा चौक पर से जे गाड़ी खुलैत छै ने

नहि तऽ चौक परके गाड़ी पाँच सए अच्छा ठीक छै